हम चाहय छी जे जतेक उच्च से उच्च शिक्षा होइ ततेक बहिन बेटी सबके लेबाके चाही किएकि जतेक शिक्षित रहै छै ओहिसँ जे छै से जीवन सुखमय भऽ जाइ छै आ लड़की के पढ़ाई के लड़का लड़की मे ई भेद तऽ सोचने नहि चाही ताहि दुआरे हमरा कोनो नहि दिक्कत होइया लड़का लड़की दुनू एके समान पढ़ैत आ ई नीक गप छै